हैलो पोलटिकल पोलटिकल आह्ले टीचर होर बोला दे थुआड़ियां मै थुआड़ियां प्रिंसिपल बोला ना थुआड़ियां कंप्लेनां गै बड़ियां औन्दियां न आखा दे कल जागत शकैतां करा दे आखा दे के साढ़ा सिलेबस कम्पलीट नी ऐ ते पढ़ांदे तुस क्लासां बड़ियां गै घट्ट अटेंड करदे ओ कुतै आखा दे कि ओह् कदें कालेज गै औंदे न ओह् जेह्ड़ी हालत ओह् सना दे ने ते इस स्हाबै तुस ते फिर सैलरी ते कटौनी गै पर सैलरी दे कन्नै कन्नै इस कारण स्हाबै तुस सस्पेंड होई सकदे ओ तुस नेईं ओह् बी ते थुहाढ़ी गल्ल स्हेई ऐ ब चक्कर एह् कि जागतै गी कंट्रोल बी ते करना चाहिदा ना भई जागत अगर कंट्रोल बी ते करना चाहिदा नी अगर जागत कंट्रोल गै नेईं होङन ते फ्ही ओह् आखा दे यार ओह् ते इ'यां आखा दे हे कि असेंगी पढ़ांदे गै नि कोई समझ नि औंदी किश नेईं मतलब ते ओह् आखा दे असेंगी समझंदे गै नि कुदै इक हंडियै टापिक समझाऊ उड़ेआ कोई करै करै ते आखदे बस खुद घर से कर लैना ते समझ औनी गै नि किश बी आहो आहो नेईं ओह् बी ते थुहाढ़ी गल्ल स्हेई ऐ चलो ठीक ऐ इ'यां करदे रौंह्दे कम्प्लेन थोह्ड़ा आपने स्हाब ने रक्खने चाहिदे तुसें बाकी ते चलो चलदा गै रौंह्दा कोई चक्कर नि होंदा ठीक ऐ सर चलो इ'न्ना हारा गै